नमस्ते हम बोल रहे हैं हमको मुर्गा लेना था आपकी दुकान से हाँ तो कैसे मिलता है मुर्गा आपकी दुकान हमको दस किलो चाहिए था क्योंकि हमारे भाई का तिलक है इसी के लिए हमको मुर्गा लेना था हाँ तो बढ़िया रहेगा न पीस उस

ठीक है तब ऐसा करिएगा हमको तीस चालीस किलो दे दीजिये और पंद्रह किलो मछली चाहिए था क्योंकि हमारी बेइज्जती न हो इसलिए हम मछली और मुर्गा दोनों ले रहे हैं साथ में और मुझे ताज़ा चाहिएगा बासी उसी नही चाहिएगा अच्छा और शिकायत विकायत उसमें उसमें मछली में कोई शिकायत विकायत नहीं रहना चाहिए बात उसमें और मुर्गा भी अच्छा चाहिए था ऐसी बने की टेस्ट थोड़ी आए बढ़िया लगे खाने में

लेकिन देखिये हमारा इज्ज़त का सवाल है मेरे भैया का तिलक है इसी के लिए हम बोल रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं हो ठीक है तब आपका दुकान कहाँ पर है टकिया में किस जगह अच्छा कि कितने वक्त लगेगा आने में ठीक है कितने समय तक खुला रहेगा अच्छा तो चलिये ठीक है जिस दिन तिलक है मेरे भैया का उस दिन हम आएंगे छब्बीस तारीख को छब्बीस छब्बीस मई को है ठीक हो कोई गड़बड़ वरबर नहीं होना चाहिए सामान अच्छा चाहिएगा पैसा गूगल करेंगे कि कैश देंगे